जुनारफोरनि आबादाव जुनारफोरखौ गोहोम खालामनो हानाय माखासे बेरामफोरा मा आरो दा बे जुनारफोरनि आबादाव जुनारफोरखौ गोहोम खालामनो हानाय माखासे बेरामफ्रा जाबाय जोंनियाव सरासनस्रा सौखा बा सखा होनना बुङो मोसौफोरनियाव बे बेमारा जायो बेयो गोबां जा अखा हायिनि जाहोनफ्रावबो माखासे बेक्टेरियाफोरा जोंनि गांसोआव नांनानै थायो बे गांसोआव नांनानै थानाय बेक्टेरियाफोरा जेब्ला मोसौ एबा जुनारफोरा बोरमा अमा दाउ हांसो बायदि जुनारफोरा बेखौ जाफ्लाङोब्लानो बे जुनारा बेमार जानो हागौ दा बेमारफोरनि जुनारनि बेमार जानाय लैखोन बिनि लैखोनफ्रा जाहैबाय जोंहा बे बे बेमारा जायोब्ला मोसौफ्रा गिबियावनो देहाया बिनि देहायारिफ्रा गुदुं जाजोबो गुदुं जानानै मोसौनि गन्थंजों एबा खुगानि गुन्थुथ्रिफोराव जोङो लाव लाव दै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे मोसौनि आथिङा लेंग्रा जायो सिगांनि नङाब्ला उननिया अब्बा अब्बा मोसौफ्रा बिगुरबो माने दब्रा जानानै बेरलाबनाय नुनो मोनो दा बेफोर बेमारफोरा दाउनियावबो जानायखौ नुनो मोन्दों दाउफ्रा जाहैबाय बाब्राबो अब्बा गोदोना खायलें जायो अब्बा आथिंया लिंग्रि जायो जों बेफोरखौ नुनो मोन्दों फारसेथिं बोरमा बोरमाफ्रा जाहैबाय उदै दुनाय उदै दुनानै बार महरै जानायखो जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदि जायोब्ला जुनार एबा बोरमा मोसौ बेफोरो थांनानै थाया थैनो गोनां जायो बेफोरखौ जोङो मोजां जोथोन लानांगोन ड'क्टरनि जाहोनफोरजों ड'क्टरनि हेफाजाबाव जों बेफोर बेमारफोरखौ फोसाबनो जोङो लानांगोन फारसेथिं जोंहा जोंनि साखाथि बाखाथि जायोब्ला जुनारफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लाखिनानै बाहायनांगोन बेफोर बेमार जायोब्ला जोंहा बांसिनानो दै गुदुं फुदुंनानै गुसु खालामनानै दैखो दौवोब्ला बेफोर बेमारफोरनिफ्राय बारग'नो हायो फारसेथिं जोंहा ड'क्टरनि हेफाजाब लानानै बेफोर बेमारफोरखौ न फोसाबनो हानायनि दिनै गाबोन माखासे बेमारफोरखौ हानाय जोङो ड'क्टरनि गेजेरजों फाहामना फाहामनायखौ नुनो मोन्दों बेखौनो होननानै फोजोब्बाय